की बात हँ नहि कपड़ाके हँ हँ हँ बीमलके यऽ नहि खादी भण्डारके नहि राखै छी हम फेरो रे

हँऽ बच्चो सबकऽ कपड़ा छै हँ हँ बढ़िआँ क्वालिटीके छै जेहेन दामके खोजबै तेहेन छै आठ बजे हूँ हँ ओएह आठ नओ बजे बन्द करै छी हूँ नहि नहि दुपहरमे किएक बन्द करब दुपहरेमे तऽ बेसी गहकी आबै छै ठीक ठीके छै तब दू चारि गोटा फाजिलके लै कऽ आएब हँ बढ़िआँ बढ़िआँ बढ़िआँ बढ़िआँ कम्पनीके कपड़ा हम राखै छी हँ हँ सब सब कपड़ा रहै छै खाली खादी भण्डारके नहि रहै छै आओर सब कपड़ा रहै छै ठीक छै ठीक छै ठीक छै आठ बजेके बाद अहाँ नओ बजे तक जखन आएब तखन अहाँकऽ कपड़ा मिल जाएत